पानि पियैले तऽ हम सभ चापा कलके करै छेलियै लेकिन अखन साल एक साल से लम्प सम नल जलके सुविधा भऽ गेलै है तऽ नल जलके पानि बहुत बढ़िऑं आबै छै तऽ हम सभ ओकरे नल जलके पानिके इस्तेमाल करै छियै आओर साफ सफाइके औतेक नै छै हमरा सभके गाँवमे मतलब घरके चारौँ तरफ सड़कए छै आओर साफ सफाइ करै बला औतेक नहि छनि जाहिसे नगर निगम बला लऽ जाइ कचरा उठाके बहुत मतलब रहै छै घरके पासेमे एक एकटा नदी छै सारा कचरा मतलब ओहि नदीमे जाइ छै पानि जे बहै छै सेहो नदियैमे जाइ छै आओर एहन मतलब कोनो जगह नहि छै जहाँ पर कचरा लोक फेँकियो सकै या पानि वाइनके सभ किछुके मतलब नदियैमे जाइ छै पाइन से लऽके कचरा तक ले सभ चीजके इएहै छै आओर